ناسک ضلعے میں بےروزگار اور ذریعۂ معاش کے اہم ذرائع یہ ہے جیسے پاورلوم صنعت کاشتکاری بھی ہوتی ہے مثلاً چاول گیہوں سبزی اور پیاز وغیرہ کی کاشت ہوتی ہے اس سے ذریعۂ معاش بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھل وغیرہ انگور انار اور بھی پھلوں کی کاشت ہوتی ہے ناسک ضلعے میں سرکاری ملازمت مشکل سے ملتی ہے اس لیے نجی ملازمتوں کو ترجیح دیتے ہیں ہمارے ضلعے میں تو بہت زیادہ بےروزگاری ہے اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار فراہم کیا جائے